जुनारफोरनि आबादाव माने जोङो जुनारफोरजों अनेक खामानि मावो मानो होनबा जोङो जिब जुनार लानानै जेनेबा मोसौ मोसौफोरजों जों बिराद हालेवो जेनेबा जों आबाद मावबाय माइ बेसर बिदिनो मा होनो सिबिं सबाय बेफोर फोनाय जायो मैगं थाइगं गायनाय जायो बारियाव बिनि थाखायनो जों आबाद मावनायाव आबाद जुनारफोरनि आबादाव जेनेबा आबादफ्रानो आबादारिफोरनि सादारन जेंनाफोरनि सायाव जेनेबा जोंखौ गोहोम खोख्लैनानै होनाय बायदि जायो मानो होनबा जोङो जेनेबा जुनार नङाबा जोङो आबाद मावनो हाया बिनिखायनो जोंनो जुनारखौ जोबोर गोनांथार बिनिखायनो जोङो दा जुनारफोरखौ बिराद मोजां आदर खालामनांगौ जायो जोङो दिनै सानदुं अखा बारा जागोन दिनै बेफोरखौ नायनांगोन दिनै सानदुंआवबो जों खाथाबनानै दोन्नो हाया आरो अखाबा अखायावबो खाथाबनानै दोन्नो हाया मानोना बिस्राबो जिउ दं बिनिखायनो जोङो बिसोरनो आबाद मावनायाव नांगौखायनो जों बिसोरखौबो बिराद आदर खालामनांगौ जायो मानोना बिसोरबो मानसिफोरनि आदर खालामनायनि सायावसो बिनिखायनो जोङो मानसिफ्रा जेनेबा बिसोरनि आबाद मावनाय बिसोरनि थारैनो जों आबाद मावनानै जायो बिसोरो जोंखौ जाहोयो बिसोरो जोंखौ सहाय होयो जोङो एखम्बा गैयै समाव बिसोरनिफ्राय सहाय लानांगौ जायो मानोना सहायखौथ' बिसोरो होखाथारो प्रायनो होयो मोजाङैनो बिसोरो जेनेबा जोंसो मानसि जानानै जों मुनुष माया जानानै जोंसो बिसोरखौ जिब जुनारफोरखौ आदर लानो हाया बबेबा समाव जोङो बहाबा थांफ्लां थांगोन मागोन न'आव रावबो नायग्रा गैयाबा जोङो बिराद गोसोखौ खिंखुर खिंखुर मोनो आरो बबेयावबा जोङो थाब सफैयाबा माबा जासै जासै मोनो बेनिखायनो जोङो जेरावबो मा थांबाबो जोङो खिंखुर खिंखुर मोन्नायनि थाखायनो बे मोसौफोरखौ जेनेबा मोसौ बोरमा अमाफोरखौ जोङो आदर खालामनांगौ जायो जोङो न'आव दिनै आङो न'आव न'आव गैयाबाबो दिनै नखरनि मानसिफोरखौ जेनेबा नायनांगौ मानांगौ होन्नानै जोङो गालाङो दायित्त' होलाङो जाहाथे बिसोरबो मोजाङै मोजां जिउ खुंलांनो हायो बेफोरनि थाखाय जेनेबा जोंनि जेंनाफ्रा जोंनि सुखु दुखुफोरखौबो सहायनांगौ जायो बिसोरबो जोंजों लोगोसे मुनुष मायाजों लोगोसे बिसोरबो बिसोरबो सहायखानांगौ जायो सानदुं अखा बेसेराफोर सानदुंआवबो खाथिनो हायो अखायावबो खाथिनो हायो बेनिखायनो जोङो जिब जुनारखौबो अन्नांगौ जायो बेफोर देहा दिनै बेफोरनि देहानि सायावबो माबाफोर लोमजालु साजालु जायोबा जोङो बिदिनो बिसोरखौ जेनेबा जोङो हमदांनो हाया जों मिथिया लाबाबो जेनेबा जों बिसोर मा जादों जेब्ला जोङो दक्टरफोरनाव देखायो दक्टर लेंहरानै जेने मोसौफोरनि दिनै दक्टर दङ दिनै भेटेनारि होन्नायाव दक्टरफोर थायो जेरै बेफोराव जोङो लाङो लोमजानायनि माबाफोरखौ जोङो बेयावसो मिथियो लांबासो दक्टरफोरासो खिथानो रोङो मा जादों दिनै बिसोरनावबो अनेकथा बेमार थायो दिनै लोमजानाय माबा मोसौ सौखा जानाय माबा माबि जेनेबा बेफोर बायदि जायो जेनेबा बेफोरखौ जों आदर खालामाबा बिसोरनि जिउआबो जाहाथे जेनेबा गोमालाङो बेनिखायनो जोङो दिनै मोजाङै नायनांगौ जायो आरो जोङो दिनै आङो न'आव गैयाबा दिनै आंनि न'खरनि मानसिफोरखौनो आङो मोजाङै नाय होन्नानै बुंलाङो न'खरनि मानसिफोरखौनो थिनलाङो दिनै आं बाहेरायाव थांगोन अब्ला न'नि मानसिया बेखौ नायनांगोन दिनै फाला बदलसो दिनै नों गैया आं आं गैया नों दिनै सानफा सानफायावबो जेनेबा सा सानफा साफा बेफोरबायदि नायनांगोन जुनारफोरखौ जोङो बिसोरखौ अथ्यासारि खालामनो मोन्नाय नङा बेनिखायनो जोङो मोजाङै बे जुनारफोरखौ आदर खालामनांगौ बिसोरजों माबा गाज्रि सोमोन्दोफोर दङबा माबाफोर गाज्रि मोन्दांथि बा जेनेबा बिसोरनाव माने जब्खायानो जाबाय अब्ला बाराद्राय जानो गिनायनि थाखाय जोङो बिसोरखौ आदर खालामनांगोन मानो होनबा जोङो दिनै बेजों माज मानसियानो जायोबा बिसोर गासैबो जाजोबो बिनिखायनो जोङो दिनै आदर खालामनांगोन मिन्थिनानैबाबो बेनि उनाव बिनि देहायाव जे लोमजादों जेनबा जोङो बेखौ बे माखासेफोरजों खाफादेरनो मोनला जेनेबा बेफोरखौ जों खाफादेरोबा जेनेबा बेबो जाफागोन सन्देरफागोन बेनिखायनो जोङो बिसोरखौबो आलादा आलादा दोन्नाय जागोन आरो जुनार जुनार जुनारसो नालाय बिसोरबो बारदेरो बेमारा बिसोरनावबो थायो जेरै मानसिनावबो थायो बिसोरनावबो बारदेरनानै थाबनो हाबो बेनिखायनो जोङो बिराद साबधानै जिब जुनारखौ फिसिदोंबा साबधानै नोजोर होनांगौ लाखिनांगौ बिसोरनि खाग्रा जायगा बा दोनग्रा जायफोरखौबो साब सिखोन खालामनानै दोन्नांगौ बेफोर बेफोरखौ जेनेबा लेथ्रायै दोनोबा रासिन साबफादेरनो बोलो मोनो ओंखायनो जोङो जिब जुनारफोरखौबो आदर खालामनांगौ दिनै थानाय माबा गाज्रि सोमोन्दो मोनदोंबा दिनै जों बेखौ आदर खालामनानै दस्रानोबो दस्राफोरखौबो जाहाथे बुंनांगोन जोङो दिनै जोंनाव एरखम जाबाय नोंसोरनाबो मोजाङै सा माबा खालामदो थाल लादो बा आबाद मोजाङै आबार लादो बेफोरबायदि बुंनांगोन आरो गावजों गाव जेनेबा सहाय होलायलायनांगोन बेनि थाखायनो दा आंनि बुंनांगौवा बेखिनियानोसै